जैसे कीर्तन में हम लोग जाते हैं जहाँ वहाँ झाल रहता है और हरमुनियम भी रहता है और क्या कहता है जो निर्गुण निर्गुण पहले रहता था एगो डिब्बा वला भी था उस सब से देखते थे और उसमें हरे राम हरे कृष्णा ये सब वहाँ हम लोग देखते हैं तो होता है उसमें और ढोल भी रहता है बहुत बड़ा बड़ा ये सब के ये सब भी था और बड़का बड़का रथी आता है जैसे नगाड़ा हुआ ये सब आता है और क्या कहता है जो बड़का बड़का बक्सा रहता है ये ही सब रहता है और जैसे साउंड हुआ जैसे हरन रहता है ये सब में जैसे झाल भी रहता है और क्या कहता है उसको सो रहता है निर्गुण और जो बजाता है उ हो रहता है सब बहुत अच्छा रहता है उसमें देखते हैं हम लोग रहते हैं मतलब जैसे कृष्णाष्टमी हुआ उसमें देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा मतलब साउंड सब रहता है मतलब देखते हैं बहुत अच्छा मतलब रहता है देखते हैं और करता है सब और रह गया जो हम लोग भी देखते हैं उसमें जाते हैं बजाते उजाते हैं कभी काल जैसे ढोल हुआ पिपही हुआ ये सब इसमें रहता है और जैसे शादी विवाह में भी वैसा ही ढोल उल रहता है अब तो लोग डी जे विजे भी कर लेता है बहुत बड़ा बड़ा अथी आता है का कहते हैं फूफा वाला बजा भी रहता है जैसे ओ अथी वाला हुआ ढोल पिपही वाला भी रहता था उसमें देखते थे वहाँ पर और क्या कहता है उ जो अथी तो रहबे करता है उ हरमुनियम तो रहबे करता है इको भी रहता है उसमें तो बढ़िया बढ़िया अवाज जो देता है उसमें हरे कृष्णा हरे राम ये सब हम लोग भी मजतलब गाते उते भी हैं और चलता उलता भी रहता है वहाँ पर देखते उखते हैं जाते हैं ते देखते हैं कभी काल तो हम लोग भी सोचते हैं जे करें लेकिन हम लोग के तो टैम नहीं रहता है जो हम लोग देखें उसमें जाके फुरसत के अभाव में नहीं हम लोग जा पाते हैं कभी जैसे नजदीक में सरस्वती पूजा हुआ उसमें भी आता है परोग्राम देता है तो उसमें ढोल लाता है हरमुनियम रहता है झाल उल रहता है जैसे छठ पर्व हुआ उसमें भी रहता है क्या कहते हैं दुर्गा पूजा में भी रहता है और जैसे शादी विवाह में सत्यनारायण भगवान के पूजा होता है उसमें भी रहता है ढोल और हरमुनियम रहता है झाल लहता है करताल भी रहता है हर चीज रहता है उसमें भी देखते थे और सुनते भी हैं तो अच्छा भी लगता है जे हाँ है ये सब भी देखते हैं शादी विवाह में ही आता है ये सब देखते हैं ज़्यादा तो पूजा ही पाठ में आता है कोई चीज का पर्व हुआ उसमें भी आता है जैसे मुहर्रम में भी आता है देखते हैं रखता है बड़ा बड़ा ढोल रहता है और कोई भी फंसन होता है तो उसमें भी परोग्राम में रहता है देखते हैं क्या कहता है जो और जैसे कोई बड़ा बड़ा नेता आता है उसमें भी देखते हैं जो कीर्तन उरतन में भी होता है तो उसमें भी देखते हैं बड़ा बड़ा अथी रहता है बड़ा बड़ा ढोल रहता है अंग्रेजी बाजा भी रहता है उसमें भी देखते हैं हम आर लोग जाते थे तो देखते हैं ये सब देखने तो हैं हम लोग जाते हैं तो शादी विवाह में तो ऐबे करता है पूजा पाठ में आता है ये हम लोग देखते हैं जो ढोल पिपही जैसे हरमुनियम हुआ ये सब देखते हैं जो आता है हम लोग देखते हैं जो ये सब होता है वहाँ और अच्छा लगता है देखने में और यही सब के अथी में है जो बढ़िया लगता है देखने में गए थे गए थे वहाँ समस्तीपुर में एक बार तो देखे थे बहुत बढ़िया लगा था देखने में एगो जग लगा था उसमें सब भगवान का भी मूर्ति बना था उसमें भी हम लोग गए थे बहुत बड़ा इंतज़ाम हुआ था तो उसमें देखे थे बहुत बड़ा बड़ा था ढोल और बजाने उजाने वाला भी बहुत आदमी थे उसमें हम गए थे देख देखे थे और बढ़िया लगा था देखने में और ऊ गए थे तो अच्छा लगा था हम भी गए थे दो चार गो और साँगी साथी भी गया था साथी लोग भी गया था तो दोस्त लोग भी गया था उसमें देखे थे अच्छा लगा देखने में जैसे कोई पोरोग्राम हुआ उसमें भी वही आता है जैसे आर्केस्टा हुआ इसमें में भी आता है देखते हैं यही होता है जो ढोल बहुत बड़ा बड़ा रहता है भी रहता है हरमुनियम तो रहते करता है ये सब देखते थे तो अच्छा लगा देखने में हमको भी आ देखते हैं जाते हैं देखने उखने में अच्छा देखते हैं तो अच्छा लगता है गए थे हम लोग पूसा रोड में भी गए हो गए थे उसमें भी देखे थे जग लगा था तो इस बार गए थे सोनपुर गए थे तो वहाँ भी देखे बहुत बड़ा बड़ा था प्रोग्राम देने वाले थे उसमें भी देखे थे बहुत अच्छा लगा था देखने में हमको भी और देखे थे हम और गए थे तो खूब मन लगा हम भी लोग भी डांस उन्स किए थे और जितना था दोस्त लोग सब मतलब डांस उन्स किए थे और बढ़िया लगा देखने में सोनपुर मेला में जो गए तब बहुत बड़ा कलाकार सब अभी था उसमें भी हम देखे थे मतलब बहुत ऐसे था परोग्राम देने वाले आदमी जो बजाने वाले में बहुत अच्छा अच्छा बजा मतलब बजाने वाला मसीन भी था हाँथ से भी बजाने वाला था और बहुत ये सब झाल कीर्तन वाला में तो हरे राम कृष्णा राधे राधे ये सब होता है हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे ये सब होता था वहाँ देखे थे